हाबाफ्रावथ' गोदोनि समाव बिदिनो गोजान गोजानिफ्रायसो दै लायनांगौ जायोमोन जेरै गौरांफोरनिफ्राय ओमफ्राय दाथ' नों गावबा गाव थिगसे थिगसे मोनबाय बेफोरनिफ्रायनो दा जगार खालामो आरो हाबाफोराव दाथ' जेरावबो दानि जुगाव माने जेरावबो बटलसो होजोबखायो स्टेन्डार्डबो जाबाय दानि हाबाफोरा गोदो बुंनो थाङोब्लाथ' जेबोआनो बेबादि फेसिलिटिसफोरा गैजोबामोन दैखर खलफोरनिफ्राय बोखांनानै जगफोरावसो होयोमोन हाबाफोराव दा गोबां माने मोजांसिन सफैबाय आरो दानि समाव बुंनो थाङोब्ला